جی الرجی ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس میں انسان کو جسمانی طور پر جو بیماری پیدا ہوتی ہے اسکن پر وہ پریشان کرتی ہے یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں جیسے ایکزیما جو اسکن پر ڈرائی پیچ بنا دیتا ہے رف سی اسکن ہو جاتی ہیں چکن پاکس ہیں سووائسز ہے رنگ وام ہیں ڈرگ الرجی بھی ہوتی ہے اور شنگلس ہیں یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں الرجیاں جو جسم پر اور کچھ تھائیز پر کچھ نیکس پر ہینڈس پر جسم کے کسی بھی حصے پر آ سکتی ہیں ان سے بچنے کے لیے صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور جسم کو سوکھا رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں پر سوئٹنگ یعنی پسینہ اکٹھا نہ ہو روز صابن کا استعمال کیا جائے اور کچھ ٹالکم پاؤڈر اور کو استعمال کیا جائے تاکہ ہم گرمی سے پیدا ہونے والے پسینے کے ساتھ جو جرم پیدا کر الرجی کو پیدا کرتی ہیں ان سے حفاظت کی جائے اور بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے ٹائم ٹو ٹائم مشورہ کریں اور دوائیوں کو استعمال کریں کھانے کے لیے بھی اور کچھ پیگمنٹس لگانے کے لیے آئنمنٹس لگانے کے لیے ہوتے ہیں جن کا ریگولرلی استعمال کیا جائے اور ان والی بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ کھانے کی میں بھی پرہیز رکھنا ضروری ہوتا ہے